असांजे आसे पासे वारा कुर्मी घणे नमूने जी खेती कंदा आहिनि हुन में चांवरु जूअर बाजरी इहे सुठे नमूने कंदा आहिनि असांजे इलाक़े में बरसाति घणी पवंदी आहे हिनखे चांवरनि जी पोख ॾाढी सुठी थींदी आहे ऐं गॾो गॾु हिन खां गॾु भाॼियूं बि सुठियूं पोखींदा आहिनि तूरियूं कदू भींडी पटाटा साई भाॼी जी सुठी पोख थींदी आहे